भारतक हमर देश भारतक जे फैशन अछि से पहिलुका फैशनसभ तऽ आब चलि गेल पहिरावा ईसभ ओढ़ावासभ तऽ आब बदलि गेल जेना प्राचीनमे छलै हेँ साड़ी ईसभ पहिरैत छल हेँ विवाहिता या अविवाहिता महिला जे छथि साड़ी पहिरैत छलथि हेँ या सलवार समीज पहिरैत छलथि हेँ पूरा शरीर वस्त्रसँ ढकल रहैत छल हेँ पुरुषो जे पहिरैत छलाह हेँ धोती कुर्ता या नव या बच्चासभ से पेण्ट पहिरैत छल हेँ पैजामा पहिरैत छल हेँ पूरा देह ढकल रहैत छलैए आब जे पाश्चात्य सभ्यताकेँ अनुकरण से हमर भारतो देशमे आबि गेल हेँ पाश्चात्य सभटा फैशन आबि गेल हेँ पहिरावा ओढ़ावा सभटा भऽ गेल हेँ जाहिसँ कि आब शरीरपर वस्त्र कम रहैत छै अङ्ग प्रदर्शन बेसी बुझा रहल छै सएह स्त्रीमे सेहो भऽ गेलै हेँ आ पुरुषोमे तऽ सएह भऽ गेलै हेँ जे पूरा देह नहि झाँपल रहैत छै देह उघारे रहैत छै तहिना केशसभकेँ बनावटो आब भऽ गेलै हेँ पुरुष से महिलावला केश राखय लागल हेँ बड़ी बड़ी आ महिलासभ से पुरुष जँका से केश राखय लगलथि हेँ इएहसभ बदलाव भेलै हेँ